کتابوں کے علاوہ میں مختلف میگزینس بلاگس اور اخبارات کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں کچھ مقبول میگزینس اور بلاگز جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں میگزینس عالمی امور معیشت اور سیاست پر تحریریں فراہم کرتا ہے دنیا کی ثقافتوں قدرتی مناظرات اور سائنسی تحقیقات پر مضامین شائع کرتا ہے عالمی خبریں سیاسی تجزیے اور اہم موضوعات پر رپورٹنگ کرتا ہے بلاگز ٹکنالوجی اور اسٹارٹ اپس پر بلاگ پوسٹ اور خبریں فراہم کرتا ہے مختلف موضوعات پر بلاگ پوسٹس شائع کرتا ہے جہاں مختلف لکھاری اپنے خیالات اور تجربات کا اشتراک کرتے ہیں اخبارات عالمی اور مقامی خبریں تجزیے اور خصوصیات فراہم کرتا ہے برطانیہ اور عالمی امور پر خبریں اور مضامین شائع کرتا ہے یہ وسائل مختلف موضوعات پر تازہ ترین معلومات اور تجزیے فراہم کرتے ہیں اور آپ کے علم کو مزید وسیع کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں